ہاں ہيلو يہ فش ماركيٹ سے بات كر رہے ہيں آپ اچھا سر آپ كے يہاں كون كون سى قسم كى مچھلياں ہوتى ہيں ہاں ہاں ہاں سر ميں وہى اسى مچھلى كے بارے ميں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا انڈين فنگش مچھلى اصل ميں كيا ہے نا كہ تين چار دن كے بعد جو ہے نا ہمارے گھر ميں ہمارى بچى كى برتھ ڈے پارٹى ہے اس ميں ہمارے بچوں كو جو ہے انڈين فنگش مچھلى كا بہت شوق ہے تو ميں سوچ رہا تھا كہ ايک دو کيلو جو ہے انڈين فنگش مچھلى كا انتظام ہو جاتا تو اسى كے ليے مجھے ميرے ساتھى نے جو ہے آپ سے رابطہ كرنے كے ليے آپ كا نمبر ديا كہ جو ہے آپ سے رابطہ كر كے انڈين فنگش مچھلى كے بارے ميں پتہ كرلوں كيا ريٹ ميں آپ كے يہاں مل جاتى ہيں اچھا ايک ہزار روپے کلو سے ہے سر کچھ مناسب ہوجائے اگر اس ميں كچھ كم وم كرليں تو بڑى مہربانى ہوتى ميں يہاں شاہد كا دوست بات كر رہا تھا جى جى شايد آپ كو بتايا ہوگا تھا بتايا ہوگا انہوں نے ہيلو ہاں سر ميں وہي كہہ رہا تھا سر کہ اگر کچھ اس ميں کچھ كمى بيشى اچھا اس كے علاوہ بھى كوئى اور مچھلى آپ كے يہاں رکھتے ہيں ہاں اچھا مانگور مچھلى بھى آپ كے يہاں وہ كيا حساب ہوگى سر اچھا چار سو سے پانچ سو روپے كيلو كے بيچ ميں ہے اچھا ايک ريہو بھى آتى تھى پہلے لوگ بہت پسند كرتے تھے اس رہيو كا بھى ريٹ اس دور اس زمانے ميں تقريباً ڈھائى سو سے تين سو روپے كيلو تھا سر سمجھ رہے ہيں اچھا ابھى بھی اس سے زيادہ ہاں ظاہر سى بات ہے مہنگائى كا زمانہ ہو گيا ہے تو ليكن سر ايسا كيجيے كہ ميں آپ سے تھوڑا سا فنگش مچھلى ميں تھوڑا سا كچھ كم بيش كر كے لگا ليجيے بچوں كى خواہش تھى تو سر ميں شام ميں آ جاؤں آپ کے پاس چليے بہتر ہے ميں شام ميں آ كر كے آپ سے ملاقات كرليتا ہوں ٹھيک ہے سر اوكے تھينک يو سر